हाँ मेरी बात सर मुझे राइस खरीदना था आपके यहाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मैम मुझे डीलक्स पोनी राइस चाहिए था उसका प्राइस क्या है हंड्रेड रुपीज़ इसके अलावा और कोई राइस है मैम उसमें उनके प्राइस क्या है मैम उसके लिए मैम मुझे डीलक्स पन्नी राइस चाहिए था मैम तो उसमें प्राइज़ थोड़ा बहुत कम नहीं होगा हमको ज़्यादे में चाहिए था तो पाँच परसेंट डिस्काउंट चल रहा है मैम उससे और अच्छी क्वान्टिटी में कोई चावल आया है

तो मैम आपकी ये दुकान कितने बजे खुलती है साढ़े दस बजे ठीक है मैम हम आते हैं आपसे मिलने मैम आप मिलोगे न वहीं पर दुकान में मैम और कोई चावल हो तो बता दीजिए ठीक है न मैम मैम और कोई अच्छी क्वान्टिटी में चावल हो तो उसका नाम बता दीजिए हम घर पर डिस्कसन करके बता देंगे आपको ठीक है मैम ज़रूर मैम आपके दुकान का पता दे सकते हो आप ठीक है मैम धन्यवाद